नमस्ते मेरा नांऽ पलवी खजूरिया ऐ ते में तुसेंगी जेह्का इक स्वजैक्ट ऐ म्यूजिक में ओह्दे बारे च तुसेंगी सनाना चाह्नी आं म्युजिक ते मेरा बड़ा गै बड़ा फेवरट स्वजैक्ट ऐ मन पसंद स्वजैक्ट ऐ मिगी ओह् बड़ा गै शैल लगदा ते में उसी बड़ा गै मन लाईयै पढ़नी होनी मिगी इन्नापसंद ऐ ओह् स्वजैक्ट ते म्युजिकदा जेह्ड़ा टीचर ऐ साढ़ा ते ओह् इन्ने शैल तरीके कन्नै असेंगी पढ़ांदा ते असेंगी ओह्दी समझ बी पूरी पूरी औंदी म्युजिक दा स्वजैक्ट इक ऐसा स्वजैक्ट ऐ जेह्दे च अस अपने मतलव भाव प्रक्ट करने होने ते हाने मनोंरंजन गीने शाने होंदे उस स्वजैक्ट च मजा औंदा ते अस तां करियै उसी पढ़नां पसंज करने आं म्युजिक मेरा मतलव बड़ा पसंदी दा स्वजैक्ट ऐ ते ओह् मिगी इन्ना पसंद ओह् स्वजैक्ट ते अऊं उसी पढ़ां पढ़नी आं ते कन्नै पढ़नी आं चते जेह्के् साढ़े सर न म्युजिक ते ते ओह् बी बड़े तरीके कन्नै असेंगी पढ़ांदे ते अस बी बड़े शैल तरीके कन्नै पढ़नें आं ते म्युजिक जेह्की ऐ ते ओह् बड़ा गै मतलव बड़ा गै ओह् लोग ओह् स्वजैक्ट ऐ उसी पढ़दां ते ओह् पसंद औंदा लेकिन म्युजिक इक ऐसा स्वजैक्ट ते इन्ना शैल स्वजैक्ट ऐ इन्नै शैल इन्ना चंगा

ते मिगी म्युजिक पढ़नां इन्ना शैल लगदा इन्ना शैल लगदा ते में मेरा मन पसंदी स्वजैक्ट गै म्युजिक होई दा ते मिगी होर स्वजैक्ट पसंद घट्ट ऐ लेकिन म्युजिक बड़ा शैल लगदा ते अऊं इन्नी मन पसंद तरीके कन्नै उसी पढ़नी आं ते अपनी ओह्दे च ओह् करनी आं ते म्युजिक दा जेह्का साढ़े लोकें ते म्युजिक ओह् करदे ते उनेंगी उंदे बारे च असेंगी पढ़ियां बड़ा बड़ा गै पसंद औंदियां उंदियां कहानियां पढ़ियै असेंगी बड़ा गै शैल लगदा ते इस गल्ला म्युजिक मेरा फैेवरट मन पसंदी स्वजैक्ट ऐ ते बस होर धन्नवाद ऐ थोआड़ा